काणकोण वाठारांत क्रिस्तांव तशेंच हिंदू समाज एक समतोल रितीन आसा हांगा खास अशीं जेवणां म्हणल्यार चिकन काफरियल आमकां खावपाक मेळटा तवसोलीं आमकां खावपाक मेळटा रेशाद बांगडो आमकां खावपा मेळटा कोंकण दुदयाचें गोडशें वा पायस आमकां खावपाक मेळटा अशें तरेचीं ही खास जेवणा काणकोणांत मेळटात